मुजफ्फरपुरमे सेवा स्वास्थ्य लऽ कऽ बढ़िआँ वातावरण नहि छै एहि दुआरे नहि छै कियाकि एतौका वातावरण बढ़िआँ नहि छै ओहिसँ की छै जे स्वास्थ्य बढ़िआँ नहि रहै छै आदमी अक्सर बीमार पड़ै छै इन्सान आदमी बीमार जखने पड़ै छै ओकरा जरूरत ओकरा नहि भऽ पाबै छै स्वास्थ्यके लऽ कऽ एतहु बड़का इशू रहल छै चिकित्सा सुविधा बेबस्था देने छै एहन बात नहि छै जे चिकित्साके बेबस्था नहि कएने छै लेकिन ओहि तरहसँ आदमी बीमार पड़ि जाइ छै तऽ ओकर आवश्यकता ने कम हो जाइ छै कम्पाउन्डर होइ की हमसब कोनो चिकित्सामे जइए ओहि तरह सबसँ दिक्कत बहुत होइ छै खराब स्वास्थ्य छै हेल्थो लऽ कऽ लोेकके बढ़िआँ स्वास्थ्य नहि रहै छै ने आदमी लाचार भऽ जाइ छै आर्थिक स्थितिओसब खराब भऽ जाइ छै लाचार अवस्था आदमीके भऽ जाइ छै आखिरमे की करतै ताहि दुआरे मुजफ्फरपुरमे मुजफ्फरपुर शहर एहन बात नहि छै जे खराब छै लेकिन किछु किछु वजहसँ ओ बहुत जरूरत नहि पूरा कऽ पाबै छै ने बहुत चीजके वातावरण नहि दऽ पाबै छै बहुत चीजके स्वास्थ्य देखभाल नहि कऽ पाबै छै जहाँ तहाँ जकरा जे मोन होइ छै से सब करै छै एहि तरह लोकके दिक्कत लऽ